अॻिए हफ़्ते मां सनफ्रैन जी गैस वरिती हुई जंहिं में टे सिगड़ियूं हुयूं पर उन में हिकु घटिताई आहे कंहिं महिल कंहिं महिल उन जी आंच वधी थी वञे पई जंहिंजे करे असांखे भउ थो थिए पियो ऐं ॿी ॻाल्हि छा आहे त हू बासण बि कारा थी करे पई ऐं ॿियो हिकिड़ो असांखे तकलीफ़ बि थी रहे त कंहिं महिल कंहिं महिल उन मां गैस जी बांस थी अचे भउ थो थिए कंहिं महिल कुझु उन सां गड़िॿड़ि न थी वञे